हम बच्चासँ हारमोनियम बजबै छी अभी हम नया नयामे गिटार बजायब सिखलहुँ हँ गिटार हमरा बहुत पसन्द छै आओर बचपनसँ हम सङ्गीतसँ जुड़ल रहलहुँ हँ तऽ हारमोनियम तबला सिखैके बहुत इच्छा रहै हमरा एक समयमे लेकिन फेर ओ नहि भऽ पयलै तऽ हम हारमोनियमपर प्रैक्टिस करै छी गिटारपर प्रैक्टिस करै छी आओर वाद्य यन्त्रमे हमरा बहुत सारा वाद्य यन्त्र अछि जे हमरा बहुत जादा पसन्द अछि जेना ओहिमे वायलिन भऽ गेल आओर पियानो पियानो हम जरूर चाहब सिखै लए किआकि पियानो मतलब एक अलग तरहके अन्दरमे दै छै कि ओ सब पुरना समयके बहुत सारा याद जुड़ल रहै छै जेना पुरना टाइममे स्पेशली ब्रिटिशके समयपर जे रहैत रहै पियानो सँ बहुत जादा गाना जुड़ल छै तकर बाद हमरा लागैए देवानन्द सबके समयमे जे रहै गाना सब ओहिमे भी पियानोके बहुत जादा यूज रहै तऽ ओहिसँ बच्चासँ देखैत देखैत हमरा बहुत सौख लागल कि हम बैसिकऽ बजायब पियानो वाइलिन बहुत पसन्द यऽ हमरा कियाकि वाइलिनसँ जे एक तरहके निकलौ छै विषादपूर्ण बेसीतर रहै छै वाइलिनमे तऽ ओ हमरा पसन्द यऽ कखनो कखनो बजबै लए तऽ हम जरूर चाहब कि ओ वाद्य यन्त्र सिखै लऽ ओकर बाद अगर हमरा सुनैके दृष्टिकोणसँ देखि तऽ हमरा बाँसुरी बहुत पसन्द छै सुनैमे बाँसुरीमे खास कए कऽ राग भैरव बाँसुरीकेँ सुनैमे बहुत नीक लागैए हमरा ओकर बाद वाद्य यन्त्र गिटार जेनाकि हम सिखलहुँ कनि दिन पहिने लेकिन हम पूरा तरहसँ नहि सीखि सकलहुँ रऽ कनी मनी बजबै लए आबैए हारमोनियम हम बहुत नीकसँ सिखने छी कियाकि बचपनसँ हम गाबैत रही तऽ हारमोनियमेपर गाबैत रही ओहिपर हमर पिताजी हमरा सिखाबैत रहथिन ओहिपर अभ्यास कराबैत रहथिन तऽ हारमोनियमसँ एकटा जुड़ाव छै कियाकि बचपनसँ बजबै छी गिटार नया नयामे कॉलेजमे गेलहुँ तऽ देखलहुँ सब केओ गिटार बजा रहल छै तऽ हम कहलियै चलु हम अपन हाथ आजमाबी तऽ देखलियैक हँ कनि दिनमे यूट्यूब जेनाकि जानिते छी ऑनलाइन कतेक चीज सब आबि गेलै हँ तऽ यूट्यूबसँ हम गिटार बजयब कनि मनि सीख लेलहुँ आओर एकटा आओर यूट्यूब एकटा आओर यन्त्र गिटार जकाँ ही एकटा वाद्य यन्त्र होइत छै ओ हम बढ़िआँ सँ बजाबै छी ओहिपर गाबै छी तऽ बाकि सारा बाँसुरी आओर वाइलिन आओर पियानो ई तीनो चीज हम चाहब कि हम आगू जाकऽ सीखी